हमर पसन्दीदा बाइक बुलेट तीन सए पचास क्लासिक छियै किया कियातऽ ई तऽ एक तऽ पहिने आरामदायक होइ छै आओर थोड़ा सा वजनदार होइ छै तऽ वजनदार होइ छै तऽ कनिटा स्लिपरी होइके आओर बारिशोमे अगर कनिटा अहाँ स्पीडोमे बाइक चलेबै तऽ स्लिप होइके खतरा नहि रहै छै दोसर बात ई जे हम साढ़े तीन सए सी सी क्लासिक बुलेटके हम कहलहुँ हँ एहिमे की छै कि हिल स्टेशनपर सबसँ जादा पसन्दीदा बाइकमे सँ एक मानल गेलै हँ किया तऽ अहाँ कोनो भी पहाड़ी क्षेत्रपर चलि जेबै तऽ ओहिमे आसानीसँ ई बाइक सरवाइव कए लैत छै चाहे दू टा तीन टा सवारीकेँ ई आरामसँ खीचि लैत छै तऽ बाइक जते भी टुरिस्ट रहै छै आओर जते भी पर्वतारोहक लोग घुमै फिरै लए जाइ छै तऽ जादातर मोस्टली युज बुलेटे करै छै ओहिमे की होइ छै ओकर जे ग्रिप होइ छै सबसँ जादा होइ छै आओर काफी ऊञ्चा सँ ऊञ्चापर आरामसँ ई चलि जाइ छै